नै दा जों फार्स्टआवनो जोङो ट्रेक्ट'र सेखथर लगायनानै जोंबो बेसर इत्यादि फोयो आरो फोनानै आरो जोंफोरो गोबां मोनो बेयाव मथामथि बार'स' गाहामाव फानो फाननानै आलुफोर गायो आलुफोर गायनायावबो जोंफोरो मथामथि मनथाम मनब्रै गाहाम मोनो ओरैनो दब्लायनैसो गायबा बेफोरबायदि जोङो खामायो आरो गेजेर गेजेर आरो माबेबा बोसोराव लक्सानबो जायो मबेबा बोसोराव लाभबो जायो बोथोरनि बाथ्रा दं आरो दै होवाबा मोननो नागेरा बेसरफोरखोबो दै होनांगौ दै होनानैसो जायो मुलिनि बेब'हार होनांगौ अब्लाथाय फला जायो मोजां नङाबाथ' मोननो नागिरा नालाय कबि गायबाबो कबिआव दै नांगौ सब बसथुआवनो दै नांगौ आरो गथिखे जि गथा तारमाने बेब'हार खालामो बा बाहायो जेब्ला मुल्य'खौ मोनफिनो आरो जेसेबां फैसा थांगोन एसेबांनो मोनफिनो आरो खिन्थु जोंहा खनसेलागैनो मोननायखाय जोंफोर मोजां मोनो खिन्थु थांनाया फैसाया मुलिआव एसे हासाराव एसे थांनायखाय थांनायबायदि मोना जेथिया जोङो लदब मोनो होनब्ला आरो फनद्रस' गाहाम मोनबा आलुफ्रावबो जों मोजां मोनो थांनायबायदि मोना आरो खेथि मावनानै जोङो बेखिनिखौनो माबा खालामनानै लायो आबाद मावो आरो बेखिनियानो माइ दै इत्यादि खोथिया फोनायफोराव बेयावबो हासार होआबा जाया बोथोर लायै बोथोर हासार होबासो तारमाने खोथियायाबो जौवो आरो बेनिफ्राय जोङो फनद्र' दिन हासार गारनानै बेनिफ्राय फुयो फनद्र' दिननि उनाव अब्ला आरो जोङो गायो आरो अब्लाथाय आरो सोमखांबाथाय जों आरो मुलिखौ मोनसे बेब'हार खालामो एबा एम्फौ जानायनि बा फिथाइ जानायनि ओरैहाय जोङो हासार होयो आरो खेथि मावनो आबाद मावनाया बेखिनियानो दाथ' बहुदथा बेफार सालायो मुथथे बयलार दानो अमा सालायो आरो ना इथ्यादि फानो मैगं मेनला थुनजा फुनाय इथ्यादि नानानथा रोखोम बस्तु फानो आरो नै दा जोंनि बे सगाव हायो आरो फानना जानो खिन्थु आरो जोबोबो बस्थुआ गारजायाबो जायो गथिखे दा जोंनि बे खोन्दोआव बरथ'मान गोबांआनो बेफार जादों लाभबो जायो खमाव लाबोनानै बरपेटानिफ्राय लाबोनानै कबिफोरखौ फानफैयो जायनो मटर साइकेल सालायनो रोंगौ बेनो बेफार सालायबाय दं नै दा आबाद मावनाय बायदि जाहैबाय आरो बेयाव खमसेखम थारमाने बहुद लाभ जायो आरो बेयावथ' खमावनो मोनो बरपेटायाव हावलिनिफ्राय लाबोयो नाबाबो लाबोयो फांखासफोर लाबोयो रुपसान्दा लाबोयो बेफोरबायदिनो नै दा बेफार सोलिबाय दं आरो जोंनि साथे सगाव बरथमान दा गाहाम आरो बेफार जायनो बेफार सालायनो हागौ बेनो मोनजानाय जादों दा बेनियावनो फैसा दं आरो ओरैनि रोखोम दा जों जेनेखुवा लेबार मावदों दा जोंफोरनियावबो फैसाया एसे एनै थायो बारा गैथारि जाथारा आरो खमैबाबो दुइ एक्स'बाबो थाबाय थायो आरो सानफ्रोमबो बेबायदियैनो जों सोलिबाय थायो अभाब जाथ'वाखै आरो बेखिनियानो